मैगं थाइगंनि माबा बुंसैलाय आङो मैगं गाइनायनि मैगंखौ आं मा मा गाइयो सबाय बिमा गाइयो सबाय बिमा आरो खुमब्रा खुमब्राबो गाइयो बैसां होनो हायाबाबो हाजिरा होन्नानै माबायो आरो बैसां फोरखौ आं गाइयो ओमफ्राय बैसांखौ हाजिरा होन्नानै माबायो

सबाय बिमा आरो जोगोनाद गासिबो गाइयो गाइजोबो खुमब्रा जोगोनाद गाइखा थारनांगौ न'आव गाइयाबानो बेसेबां बायनानै जानो न'आव गाइजोबो आं लाव गाइयो लावा नै दा गाइलाइबाय बोथोरा मेसेंनि जायो नालाय लावा मेसें बोथोरनि खुमब्रा जोगोनाद गासिबो गाइजोबो आरो आं बिदिनो आरो बिफां लाइफां थालिर बिफां मा बिफां गासिबो गाइजोबो मानि मैगंनि मादाव बे सबाय बिमाफ्रा बुरजा गाइनो हायोबा मोजां आरो न'आव जासे जानानै आरो फाननो मोनो एसे खरस मोनो आरो सबाय बिमाफ्रा आरो बे लावफ्रा लाव फिथाइखौ जेन'बा फाननो थ' हायो फाननो हाबाबो मानि अमाबो फिसिनो हायो अमानो ओंख्रि सङै सङै गुन्दैजों लागाइनानै होयो लावखौ लाव गाइयो जोगोनाद गाइयो गासिबो गाइजोबो बेन्दों बेला बियो गासिबो गाइजोबो नों लाव एरि गाइयोबानो नों बायनाङाबो मानाङाबो न'आवनो मोनो आरो बानलु बानलु बिफां गाइयो दैलांनि मेसेंनिबो गाइयो गासिबो गाइजोबो बानलुखौथ' नांखाथारगौ मानसिनो सबसमाय नांगौ गाइनानै लायो आं ओंखायनो मेसेंनिबाबो दैलांनिबाबो बानलुखौ गाइनानै लायो आरो आं बानलु खेथि खालाइयो आरो खफिफोरबो गाइयो गाइनाया गाइबानो जायो आबार खालामनांगौ आरो साफा खालाम नांगौ नों गाइनानै दोननानैल' जाया गाइदो नों हाग्रा जाबा आरो साफा खालायदो साफा खालायदो ओमफ्राय माबादो होनबासो जागोन मैगङा लाफा लुफा लाफाआबो फोनांगौ फोनानै आरो हाग्रा जाबा मायसा दांनांगौ मायसा दांबासो बे लाफाखौ मोनजागोन आरो हाग्रा दांबासो हाग्रा फुना होबासो हाग्रा फुनानै होयाबा नों बे लाफाखौ खुबैनानैल' दोननानै मालाबाबो मोनजाया आरो साफा खालाय नांगौ नों मोनजानायानो नङा हाग्रायासो जाजोबो माइसा दाङाबा बिराद खस्थ' खालायनांगौ आनोलाय मैगं थाइगं मावनायाबो खस्थ' खालायाबा मोनजाया ना गासिबो आबादानो हाग्रा बंग्रा साफा खालाम बासो